बर' रावा जोंनि आसामनि राव आरो बे बर' रावखौ जोंनि बर' हारि बाहायो बांसिन जेरै जोंहा आसामाव एसामिस राव बा भारताव हिन्दि राव बे बायदिनो जोंहा बर'फोरनि हारिनि थाखाय जोंहा बर' राव दङ बेयाव खिनथु जोङो लासै लासै नुनो मोनदों जे जोंनि बर' रावा लासै लासैनो बर' रावखौ बुंनाया खमाय लांगासिनो बा जेतु जोंनि एसामिस रायलायनाय बा हिन्दि रायलायनाय बेखौ जोङो बांसिन नुनो मोनगासिनो आथिखालियाव जेरै आथिखालियाव जोंहा इंराजि आबो गोबां गोहोम खोख्लैदों जोंहा स्कुल इदुकेसनावबो जेहेतु हायेर इदुकेसना बा हायेर फरायसालिफ्रा जोंहा बर' बिजों जों लेरनाय गैया बिनि थाखायनो बर' रावा बो एसे गोमालांनो हमदों आरो इंराजि रावा बुहुमनाङैनो बुंजानाय बुहुम नाङैनो बुंजानाय मोनसे राव बिनि थाखायनो दा इंराजि राव बा भारतनि संस्क्रृट राव हिन्दि रावा बांसिन बुंजानाय जादों आरो बर' रावा लासै लासैनो गावनि बुंजानायखौ लासै लासैनो खमायलांगासिनो सुबुंफ्रा बर' रावखौ बुंनो गारलांगासिनो दा बिनि थाखायनो जों जोंनि बर' रावखौहाय जेसेबां हायो बांसिन निफ्राय बांसिन बुंनो नाजानांगौ आरो जोङो बर' रावखौनो जाहाथे जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो बर' रावखौ बुंनांगौ आरो बर' रावखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगौ